भैया मुझे आपकी कम्पलेन करना था मैं अगर आपने मैं चार दिन से देख रही हूँ आप मेरे घर पर न्यूज़पेपर दे ही नहीं रहे हो भूल जा रहे हो जो भी हो सर हमने तो पेमेंट कर दी है और हमारे घर पर न्यूज़पेपर नहीं मिल पा रहा है चार दिन से आपको नहीं पता हमारे घर में कितनी परेशान हो रही यह जो मेरे पति है उन्हें कितनी दिक्कत आ रही मैं आपको क्या बताऊँ वो इतनी टेंसन में आ जाते पेपर नहीं मिलता है तो पूरा गुस्सा मेरे पर निकालते हैं अगर उन्हें दुनिया की खबर नहीं मिली न तो वो मेरे को मेरी खबर ले लेते है तो ये आपकी गलती है न सर वो सब ठीक है सर पर आप क्या गेरेंटी लेते हो कि आगे से ऐसा नहीं होगा मेरे को तो भरोसा ही नहीं रहा आपकी कम और अगर फिर भी ये गलती हुई तो हम मैं तो आपका पैसा नहीं देने वाली बिल्कुल भी नहीं दूँगी और आपकी है न पूरे मोहल्ले भर में बता दूँगी कि इनकी सर्विस इतनी ज़्यादा गंदी है कि ये पेपर डालना ही भूल जाते हैं पेपर देते ही नहीं हैं बस पैसा ले लेते हैं पैसा मांगने आ जाते हैं हमेसा हर महीने पैसा सब टाइम के लिए चाहिए लेकिन न्यूज़पेपर टाइम पर नहीं देंगे आपकी मैं पूरे मोहल्ले पर खबर फैला दूँगी ठीक है भैया आगे से ध्यान रखना ठीक है